जि'यां साढी नेहा कक्कड़ होर होई गेइयां ओह् बी हिंदी गाने गाई लैंदियां सोनू ओह् होई गे कुमार सोनू होई गे नये नये जेह्के सिंगर न बहुत गै अच्छे न बहुत गै सैड साॅंग गांदे जेह्के बहुत अच्छे लगदे इक गाना सलमान खान ने बी गाये दा हा शायद मिगी याद आवा दा जिदर तकर ते अक्षय कुमार नै बी गाया इक अध्दा गाना फ्ही ओह्दे बाद जेह्के साढ़े अजीत होर न सिंगर न अजीत सिंह होर बहुत अच्छा गांदे ते ओह् फिर साढ़े आई गे शाहरूख खान होरें कोई गाना नीं गाया मेरी समझ च लेकिन ऐक्टर बहुत अच्छे न ओह् ते उं'दे बाद टोनी कक्कड़ होरें बी दो तिन्न गाने गाए दे न पंजाबी इंडस्ट्री च बालीबुड इंडस्ट्री च ओह्दे बाद साढ़े गूरू रंधावा होर बोहुत बधियै गाने दिंदे बाॅलीवुड़ इंडस्ट्री गी बहुत हिट साॅंग दिंदे साढ़े जानी होर आईये बी प्राक होरे बहुत गाने गाए दे ते दिलजीत होरें बी बाॅलीवुड च गाने गाए दे न ते बहुत बढ़िया बढ़िया